पहिले बैँक जाइ रहै तऽ भीड़ पड़ै रहै आब ए टी एम गूगलपर पेटीएम ईसब फिन्गर आओरमे देरी लगै रहै आब ईसब जे छै ने सही छै आसान छै आसानसे जाइ छै निकालि लै छै फिन्गर दैके फोन पे चलाबै छै ओसब ठीक छै आब आसाने बुझै छै सब आराम आरामसे भै जाइ छै धीरे धीरे सबसे काम भै जाइ छै एन्ना ओन्नी जाइ रहै लेट लगै रहै आब ओ बहुत अच्छा भै गेलै सुविधा आब ठीक छै फिन्गर उन्गर जे छै ओहिमे लेट लगै रहै आब आसानसे जाइ छै गूगल फोनपर ए टी एम फे ईसबपर चलाबै छै सही रहै छै आसानसे निकलि जाइ छै पइसा उसा